जों लागोआव माइ गायनायाव बिदिनो फाला बदल गायनाय टाइमाव फाला बदल गायलायो बिदिनो बेनिखौ हाबा बेनिखौ बेनिखौ हाबा बेनिखौ बिदिनो गायलाय लायो आरो बेयावनो एरो गायनोबो हायो आरो माब्लाबा माब्लाबा हाजिरा होबाय माब्लाबा हानायफ्रावबो बिदिनो हाजिरा होयो फाला फाला हालायो बेयावनो थिखोनो हायो आरो माइ गायनायाव जेनेबा जों लागोआव माइ गायनाया खुनु बोलो नाङै बायदि आरो बोलो नाङै बायदि फाला फाला गायनोसै नालाय बानाय फैला ज' ज' ज' गायनाय जायो आरो ज' ज' गायोबाथ' इन्टारेस्ट बिदिनो दसे नौथा दसथा टाइमआव साहा बा जौ बिदि जायहा गायहोयो बियो लाङो लोंहोहैयो जि इन्टारेस्ट जाखांबा लोंखांबा आरो गायफिनबाय बेबायदि आरो बेबायदिजोंनो बेराद आवगायो जोंनि लागोआव मोजां बिदिनो मिलायनायजों मिलायनाय गायलायबाय जायजों मोजां मोनलायदों बे गायलायबाय बेबायदि आरो हानायफ्रावबो बिदिनो